हैलो त तव्हां दर्श रेस्टोरेंट मां था ॻाल्हायो मां कृष्णा तो ॻाल्हायां मां ॾह मिंट पहिरियों तव्हांजे रेस्टोरेंट में चारि पिज़्ज़ाज जो ऑडर ॾिनो हुओ मां हे ॻाल्हि चवण विसरी वियमि कि जेका पिज़्ज़ा माना ऑडर कया हुन में पनीर थोरा वधीक हुजणु खपनि ऐं वैजिटेबल्स थोरी घटि हुजणु खपनि तिखा वधीक न हुजणु खपनि पिज़्ज़ा ऐं हिकु स्वीटकॉन पिज़्ज़ा अञा एड करे छॾो ऐं जेका तव्हां टिक्की ॾींदा आहियो पिज़्ज़ा सां गॾु जेकी तव्हांजे हिते ऑफर हले ति चारि पिज़्ज़ा ते ॿ टिक्की फ्री त हुन में चवणो हुओ की टिक्की बि थोरी सी तिखी घटि हुजे जीअं ॿार खाई सघनि ऐं तव्हांजे हितां जी चट चटनी बि थोरी वधीक ॾेई छॾिजो ऐं मुखे ख़ाली इहो ॿुधाए छॾो कि तव्हांजो ऑडर घणी देरि में निकिरंदो ऐं मुंहिंजे घर ताईं घणी देरि में पहुची वेंदो